جی ہاں تاریخ میں کئی قدرتی آفات اور ماحولیاتی واقعات رونما ہوئے ہیں جنہوں نے بہت زیادہ تباہی مچائی ہے جیسے ایک ہزار چونسٹھ کا طوفان بنگال یہ ایک زبردست سمندری طوفان تھا جس نے بنگال کے علاقے میں زبردست تباہی مچائی اس طوفان کی وجہ سے لاکھوں لوگ ہلاک ہوئے اٹھارہ سو تراسی کاراکاٹو آتش فشاں انڈونیشیا میں کراکاٹو آتش فشاں پھٹنے سے زبردست دھماکہ ہوا جس نے پوری دنیا کی موسم پر اثر ڈالا دھماکے کے نتیجے میں سنامی کی لہریں بھی پیدا ہوئیں جن سے تقریباً چھتیس ہزار افراد ہلاک ہوئے پندرہ سو چھپّن کی سینسی زلزلہ چین کی سینسی صوبے میں آنے والی یہ زلزلہ تاریخ کا سب سے مہلک زلزلہ مانا جاتا ہے جس میں تقریباً آٹھ لاکھ تیس ہزار افراد ہلاک ہوئے انیس سو ستّر کا بھولا سائیکلون یہ بنگلہ دیش سابقہ مشرک پاکستان میں آنے والا ایک زبردست سائیکلون طوفان جس کی وجہ سے تقریباً تین لاکھ سے پانچ لاکھ لوگ ہلاک ہوئے انیس سو اکتیس کا چائنا فلڈ چین میں انیس سو اکتیس میں آنے والی یہ سیلاب تاریخ کا سب سے مہلک سیلاب مانا جاتا ہے جس میں تقریباً ایک سے چار میلن لوگ ہلاک ہوئے یہ صرف چند مثالے دنیا بھر میں قدرتی آفات ہمیشہ سے رونما ہوتی رہی ہے اور ان کی تباہی سے بچاؤ کے لیے بہتر منصوبہ بندی اور تیّاری کی ضرورت ہوتی ہے